जीअं जीअं हाणे मोबाइल एडवांस थीन्दा रवनि था हूंअ हूंअ हुन गेम मोबाइलनि में सुठी सुठी गेमू जीअं असां लेपटॉप कंप्यूटर ते खेॾंदा हुआसीं हाणे हूंअ मोबाइल में खेॾी वञी सघिजे थी त मोबाइल हाणे अ मोबाइल हाणे पहिरियों खां जीअं जीअं अपडेट थियो आहे हूंअ हूंअ माण्हुनि लाइ आसानी थी वई आहे